लाउ हँ हेलो डॉक्टर साहेब अरे हमरा तऽ तबियत खराब यऽ सुगरके सुगर केर बीमारी नहि है हँ सुगरके शिकाइत छै ठीक हइबय ने ओइसँ हँ फेन खाइ पीयैमे की बतेबय

हमहुँ बहुत परशानी यऽ बहुत तबियत खराब यऽ ठीक अइ तब जे छै हँ आउ ने कहियो ने जाइ दै कहिया जायब ओना तऽ बहुत तबियत हमर खराब यऽ अरे तबियत कहय छी ने बहुत दिनसँ छै हमरा खराब दुरापर बढ़िआँ जाँच आर करय छियै ने अहाँ तऽ बढ़िआँ हमरा दबाइ इलाज पाती बढ़िआँ करू ई नहि जे पैसो लागि जाइ आओर फेनो अथियो भए जाइ बेसिये भए जाइ से नहि हँ गरीब आदमी छियै बढ़िआँ हमर इलाज होना चाही हँ तऽ जे कहिया जायब ठीक छै तब हम जाइ छी आइये गहुँम चाही